हाल ही ई मूं हिक तस्वीरकार जूं तस्वीरूं ॾिठियूं हुते मूं सां गॾु ॿिया बि मुंहिंजा हिकु ॿ दोस्त हुआ ऐं असां उन्हनि तस्वीरुनि खे जे को आहे ॾाढो गौर सां ॾिठोसीं पिए ऐं हुनजे मथां हिकु ॿिएं जा वीचार बि समुझण जी कोशिश पे कईसीं त इहो ॾिठो त हर कंहिं माण्हूअ जी सोचु हुन तस्वीर खे ॾिसण जी अलॻि हुई उहो जे को आहे हुनखे तस्वीर खे नॉर्मल पियो चए को जे को आहे हुन में ॾाढी ख़ूबी ॿुधाए पियो ऐं मूंखे पाण खे इयं लॻो पे त हुन तस्वीर जे पुठियां हिकु कहाणी लिखियल आहे लिकल आहे ॼणु मां पंहिंजो वीचार जॾहिं पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो त हिन माण्हूअ दुनिया जे ॾाढा तकलीफ़ूं ॾिसी करे ॾिठल ई माण्हू आहे हुनजी तस्वीर ठाही आहे त ॿिए ॼणे जो वीचार हुन ते ॿियो कुझु हुओ पर माना तस्वीर ॾाढी सुठी हुई तस्वीरकार ॾाढी हुनजे पुठियां महिनत कई हुई उहो ॾिसण में अचे पियो